सानस्रिनायखौ आं मोजां मोना मानो होनोब्ला आं सानस्रिनो रोङा सानस्रिनो दै गिदिर दै बिमा फोराव दुगै हैयोब्ला सानस्रिनो रोङाबा मानसिया गब'यो आरो क्रिकेट गेलेनाय क्रिकेट गेलेनायावबो आं इनन्टारेस्ट गैया माने क्रिकेट गेलेनायखौ आं रोङा क्रिकेटखौ आं मोजां मोना ट्रेकिंखौ आं मोजां मोनो ट्रेकिंआव माने लोगो फोरजों ज' ज' ज'ज' बेरायनो गाखोनो मोनो इन्टारेस्ट मोनो लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनायाव गाखोनो मोनोब्ला आरो मोजां मोजां जायगा नुयो मोजां मोजां भिउ नुयो बेखायनो आं ट्रेकिंखौ बुहुत मोजां मोनो